एक्चुअली सर हम सात लोग ओंकारेश्वर घूमने जाना है जिसके लिए मुझे गाड़ी बुक करनी है तो इसक मुझे आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है और किस तरह की गाड़ी है सात लोगों के लिए इस्पेशियस है कि नहीं जी जी और जैसे अभी ट्रैवलर चाहिए होगा तो ठीक है ठीक है वही सब पूछना था और जी जी जैसे हम लोग दो तीन दिन का करेंगे ओंकारेश्वर में तो आपकी टेवल एजेंसी के द्वारा वहाँ पर रुकने वग़ैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या जैसे होटल बुकिंग हाँ हाँ जी ठीक है हम को एक टूरिस्ट गाइड की भी ज़रूरत है जी जी ठीक है ये है कि हमें पैसों की कोई वो नहीं है दिक्कत नहीं है बस व्यवस्थाएं हमें अच्छी चाहिए जी जी जी जी ठीक है बस वही सब है और मैं क्या पूछ रही थी आप से कि खाने पीने का भी उसी में सब कुछ ऐड रहेगा तो आप मुझे पूरे पैकेज का मतलब किस किस तरह से कौन कौन से पैकेज हैं आपके इसकी जानकारी आप मुझे क्या मैसेज कर सकते हैं ठीक है ठीक है और मुझे कुछ और जानना होगा तो मैं यहीं इंदौर में रहती हूँ आपकी ट्रैवल एजेंसी विज़िट करूँगी ठीक है ठीक है धन्यवाद